مطالعہ انسان کی زندگی کو بہتر بنانے میں اہم رول ادا کرتا ہے اور انسان کو اس کے اخلاق کو بہتر بنانے میں پڑھنے اور کتابوں سے دوستی کرنے سے بہت مدد ملتی ہے دوسروں کے ساتھ ہمدردی کا شوق پڑھنے سے اس وقت پیدا ہوگا جب آپ اس طرح کی کتابوں کو پڑھیں گے جو اخلاق کا درس دیتی ہیں ہم نے اس موضوع پر کافی کتابیں پڑھی ہیں ان میں سے ایک کتاب کا نام ہے تہذیب الاخلاق ہم نے اپنے استاذ سے یہ کتاب پڑھی ہے اخلاقیات پر یہ حدیث کی بہت عمدہ کتاب ہے جو ہمیں یہ سکھاتی ہیں کہ دوسروں کے ساتھ ہمدردی اور اخلاق کا انسان کی زندگی میں کیا کردار ہے انسان نام ہی ہے انسان کے ساتھ ہمدردی کرنے کا اس اس کو کتابوں کے مطالعہ سے اور بہتر کیا جا سکتا ہے کتابوں کا مطالعہ انسان کو اخلاق کے اعتبار سے اونچا اور بہتر بناتا ہے کتابیں سکھاتی ہیں کہ انسانیت کیا ہے کتابیں انسان کو انسان بناتی ہیں اور اخلاق کا پیکر بنا کر اس کو ایک اچھا انسان بناتی ہیں